पार्टीके बारेमे हमसभ तऽ लेडीज छिए पार्टीके बारेमे तऽ हमरा आओरके जानै छिए आओर टाइम हमसभ मनोरञ्जनके लिए आओर हमसभ घरेमे टी वी वगैरह देखली आओर टाइम व्यस्त कएली फेर टाइम बितेली आओर मोबाइले किछु देर नहि मोन लागल तऽ मोबाइल भी चलेली आओर नहि पाँचगो दीदी एकठाम मिलि गेलखिन तऽ ओहिमे भी टाइम व्यस्त हो जाइ हइ तऽ टाइम निकलि जाइ हइ सभ दीदी बैठै छिए आओर हम हमरो दुअरापर दीदीसभ आबिते रहै छथिन बैठै खातिर आओर ओहिमे टाइम सभगोटा मिलिके मने अँगनामे बोलि वगैरह करिके टाइम व्यस्त कएली आओर कहै कि जे नहि मोन लागै तऽ दीदी छथिन हुनकरा घरे चलि जाइ छिए आओर हुनकरा घरपर एक दुइ घण्टा टाइम व्यस्त कएली भगवानजीके भजनमे गेली किछु देर भगवानजीके भजनमे चलि गेली अगर अएलखिन गामके दीदीसभ कहै खातिर जे आइ हमरा हिआँ शिवगुरुके चर्चा हइके दीदी चलिऔ कनिआँ चलिऔ तऽ टाइम बचल रहै हइ तऽ चलि गेली अगर घरपर काम रहै हइ तऽ नहि जाइ छिए आओर नहि तऽ हुनकरा पूजामे काम छोड़िके भी चलिए जाइ छिए हुनकरा पूजामे आओर टाइम व्यस्त कएली आओर जाहिसँ लोक पार्टी मनेलक दारू पीके दारू वगैरह पीके मनेलक हमसभ लेडीज छी तऽ हमसभ घरेपर अपना टाइम व्यस्त कएली आओर आओर दीदिओ सभके दीदिओ सभके दुअरापर गेली कोनो कोनो बात बोलिके मोन भुला लेली आओर टाइम व्यस्त करि देली